ہلو جی السلام وعلیکم جی میں عابد بول رہا ہوں جی کیا آپ ٹورسٹر سے بول رہے ہیں جی میرے کو آپ کی دکان سے بائک رینٹ پہ لینی تھی کیا آپ بائک رینٹ پر دیتے ہیں جی ابھی میں فی الحال سدھارتھ نگر آیا ہوا تھا گھومنے کے لیے اپنے کالج سے ایک مہینے کے لیے آیا ہوا تھا تو مجھے ایک مہینے کے لیے بائک رینٹ پر چاہیے کیا آپ کے پاس کوئی اچھی بائک جس کی کنڈیشن تھوڑی اچھی ہو بہتر ہو رینٹ کا کیا سلسلہ ہے کس ریٹ میں ملتی ہے آپ کو یہ ایک مہینے کے لیے چاہیے ہمیں بتا دیجیے آپ کو اور پھر اچھی کنڈیشن میں جیسے بلٹ ہو گئی یا پھر کوئی یماہا بائک کی کوئی کنڈیشن ہو گئی یا پھر ٹی وی ایس کی کوئی سی ہو گئی بتا دیجیے آپ ہمیں روزانہ پانچ سو جی ہم آپ پانچ سو زیادہ ہو جائے گا دیکھ لیجیے کچھ ڈسکاؤنٹ میں کم پورے مہینے کے لیے چاہیے ہمیں جی اور سیکورٹی ڈپازٹ کا کیا سین ہے اس میں کتنا لگے گا سر آپ کا دو ہزار ٹھیک ہے اور ڈاکومنٹ کے لیے کیا دینا پڑے گا مجھے آدھار کاڈ اچھا جی میں کل آتا ہوں آپ کے پاس جی اور بائک بائک واپس کرتے ہوئے کوئی ایک خاص کاروائی وغیرہ کچھ ہوگی میرے پاس اگر میں بائک اگر پہلے واپس کر دوں تو کوئی بائک پیسے جو ہیں آپ مجھے واپس کر دیں گے نا جو میں نے ایکسٹرا دیے ہیں اور اگر میں ایک دو دن اور اگر میں ایک دو دن کے لیے زیادہ لے لوں تو آپ ایکسٹرا چارج لگائیں گے ہی اگر میں ایک دو دن کے لیے زیادہ لوں تو آپ ایکسٹرا چارج تو نہیں لگائیں گے نا جی جی جی چلیے ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں آپ کے پاس آپ کو میں سیکورٹی ڈپوزٹ کروا دوں گا اور اپنا آدھار کاڈ دے دوں گا آپ کو اور کون سی کمپنی کی زیادہ بیٹر رہے گی جیسے یامہا ٹی وی ایس والی ٹی وی ایس والی جی جی ٹھیک ہے میں آپ کو کل ڈاکومنٹ بھی دے دوں گا ڈپازٹ بھی کروا دوں گا اپنے پیسے آپ اور کل لے کے چلا جاؤں گا میں ٹھیک ہے چلیے